ہیلو میں نے اور میرے دوستوں نے پانی کی بچت کے لیے کئی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہم نے اسکول میں ایک مہم چلائی جس میں سب بچوں کو بتایا کہ پانی ضائع نہ کریں جیسے نل کھلا چھوڑنا یا بے وجہ گاڑی دھونا ہم نے پوسٹرس بنائے جن پر لکھا پانی بچاؤ زندگی بچاؤ ہم نے اپنی اسکول کے باغ میں پودے بھی لگائے اور سیکھا کہ پودوں کو کم پانی دے کر بھی ان کی نگہداشت کی جا سکتی ہے ہم نے برتن دھونے اور ہاتھ دھونے کے دوران نل بند رکھنے کی عادت اپنائی